ہندوستان میں اردو بولنے والے طبقے دوائیوں کی کن روایتی شکلوں اور علاجوں کے کن طریقوں کو اپناتے ہیں اور یہ ذرا عمل جدید صحت کے دیکھ بھال کے نظام سے کیسے جڑے ہوئے ہیں ویسے تو میں اس کے بارے میں کچھ زیادہ جانتے نہیں ہوں جہاں تک میں نے سنا ہوا ہے جیسے کہ ہم درد کی دوائی ہے رکت کی جیسے ہم درد کے معجون آتے ہیں ہم درد کے خمیرے آتے ہیں اسے دماغی ہین یہ میں نے کھایا بھی اس کا اچھا اچھا وہ رہتا ہے صحت کے لیے اچھا ہے اس کے ہمدرد والوں کی دوائی ہے ٹرونک بھی آتے ہیں ان کے یہ اس کے لیے زیادہ صحت کے لیے ٹھیک رہتے ہیں گرمیوں میں روح افزا ہم درد والوں کا ہے اسے پینے سے ٹھنڈک پہنچتی ہے